पूजा करते समय हम लोग अज्ञानी बालक हैं दिमाग इधर उधर हो ही जाता है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग झूठ न बोलें पूजा पाठ अच्छे से कर लें पर इतना जिम्मेदारी है कि पूजा करते समय भी दिमाग इधर उधर हो ही जाता है इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ हम लोग सुबह कर लें पर इतना जिम्मेदारी है घर गृहस्थी देखना है कि समय से पूजा पाठ नहीं हो पाता है इसलिए झूठ साज तो हो ही जाता है भगवान का पूजा जितना ही सुबह हो जाए उतना ही अच्छे से हो सकता है पर नहीं हो पाता है पूजा पाठ करने से अपना दिमाग श्रेष्ठ हो जाता है पूजा पाठ करना अच्छा है पूजा पाठ करना चाहिए जितना सुबह पूजा पाठ हो सके उतना ही सुबह पूजा पाठ हो जाए जितनी लेट पूजा पाठ होगा उतने अच्छे से पूजा पाठ नहीं हो पाएगा भगवान का पूजा करने से अपना मन विचार सही रहता है पूजा पाठ करना अच्छा चीज़ है पूजा पाठ करना चाहिए

भगवान का भजन कीर्तन रामायण करना भी ठीक है करना चाहिए पर समय नहीं मिल पाता है लेट पूजा पाठ करने से वे भी नहीं हो पाता है अगर आदमी सुबह पूजा पाठ कर लेता है तो हनुमान चालीसा भी हो जाता है रामायण भी हो जाता है प्रवचन भी हो जाता है सुंदर कांड भी हो जाता है और समय शे पूजा न करने से कुछ भी नहीं हो पाता है झूठ साज तो हो ही जाता है